से थोड़े अथि भए जाइ छै हँ हेलो ह्म्म बोलियौ ह्म्म आँय बिहारेमे घर छै हमर ह्म्म हँ घुमय लए चाहै छियै ओ ओ हँ हँ हँ ओ घुमय लए जेनाइ छै पूजा पाठ करनाइ छै हँ हँ हँ ह्म्म जब ओहि पट्टीमे जेबै तऽ घुमैए लेल ने एलियै तऽ घुमबे ने करबै घुमय लेल जब जेबे ने करबै हँ आयल छियै तऽ घुमैए फिरय लिए आयल छियै तऽ घुमबे फिरबे ने करबै गाँव घर देखबै केना छै नहि छै केना कोन चीज चलै छै केना कोन चीज रहै छै हवा पानी लागतै ने तभी हमरो आर देखबै ने दिमागमे फुरतै ई चीज एना करबै ओ चीज ओना करबै हँ हँ हँ हँ हँ हँ ओहिसँ हँ हँ हँ हँ तऽ जेबै घुमय लेल घुमय लेल एलियै जेबै बुझलियै हँ देखबै सुनबै घुमबै फिरबै एन्नऽ ओन्नऽ घुमबै फिरबै देखबै सुनबै केना की छै ह्म्म घुमय फिरयमे आँय हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ह्म्म हँ जे चीजसँ जे चीजसँ जायके मन छै ओह चीजसँ जा अपन हँ बस टरक बस आ टेम्पू ऑटो हँ जाहिसँ जा हँ हँ ह्म्म मोटरसाइकिल जाहिसँ जाय तोरा जायके जे सुविधो जाहिसँ तोरा सुविधा पड़ै छौ ओहिसँ जा ह्म्म हँ घु ओ घुमय लए जेबे ने करतै मन्दिर छै तऽ